वृद्ध लोग घणो करे त घर में ई वेही करे कुझु रांदियूं कंदा आहिनि छो त हुननि जे उमिरि जे हिसाब सां ॿाहिरि निकिरणु मुश्किल थो थिए ऐं दौड़ ॾुक वारा खेल नथा खेले सघनि त इन करे घर जे अंदरि जीअं कैरम आहे चैस आहे ताश आहे पास लाइ

टाइमपास कंदा आहिनि ॿियो त असां पोटा पोटी डेटा डिटियूं ईंदा आहिनि त उन्हनि सां गॾ बि काफ़ी वक़्ति स्पैंड कंदा आहियूं उन्हनि सां गॾु ताश अगरि पत्ता जीअं खेलजनि था त उहे उन्हनि सां गॾु वधीक असांखे ख़ुशी मिलंदी आहे इन तरह जा खेल खेलजनि था